मेरे पास क्लिक की गई तस्वीरों की पुरानी हार्ड कॉपी है क्योंकि मुझे तस्वीर खीचना बहुत ही पसंद था और पुरानी तस्वीरें अन डिजिटल तस्वीरों के बारे में मैं ये सोचता हूँ क दोनों अपने अपने जगह पर अपना अपना महत्व रखती है क्योंकि पुरानी फ़ोटोज़ वो है जिनका कि कोई मूल्य नहीं है वो एक भावुक पल है जो कि हम लोग कैमरे में क़ैद करते थे उस समय और डिजिटल फ़ोटो तो आज तो ऐसी हो गई है कि उसको कैसे भी कम ज़्यादा उसको चेंज कर सकते हैं सब कुछ बैकग्राउंड भी चेंग चेंज कर सकते हैं लाइट इफ़ेक्ट दे सकते हैं लेकिन उस समय की जो पुरानी क्लिक थी पुरानी फ़ो तस्वीरें थी वो ओरिजनलीटी थी लोगों की कि वो हाँ सच में उस समय का जो भावुक पल उस समय की यादें वो ख़ुशी के पल यादों सब सँजो कर रखे हुए हो और डिजिटल फ़ोटो का क्या है वो तो फ़ोटो खिंचे और लैपटॉप में डाल दिए ऐसे लैपटॉप से देखते रहो मगर वो जो तस्वीरें हैं हमारे पुराने फीलिंग्स को बताती हैं पुराने यादों को बताती हैं जो हम ने संजो कर रखे हुए हैं अपने लिए तो दोनों में थोड़ा तो अंतर है मगर ज़्यादा अंतर भी नहीं है क्योंकि डिजिटल फ़ोटो में भी यादें मिलती हैं लेकिन वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलती है मिल सकती है हार्ड कॉपी में लेकिन पुरानी तस्वीरों की बात ही कुछ और होती है